ٹیکنالوجی نے ہمارے زندگی کو بہت سارے اس سے اصولوں سے بدلا ہے یعنی ٹیکنالوجی نے ہمیں بتایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے چل سکتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہیں جنہیں اب اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے فون ہے اور اس میں ہمارے میں ریچارج نہیں تو ہمارے فون میں جب ریچارج نہیں تو ہمارے ایک دوسرے سے ہماری بات نہیں ہو سکتی خبر خیریت نہیں معلوم ہو سکتی کیونکہ سامنے والا بیمار ہے زندہ ہے کیا ہے کسی طریقے کے لیے ہماری معلومات نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی جگہ ٹہلنا ہے کسی جگہ جانا ہے وہاں کی معلومات حاصل کرنی ہے اس میں ہمیں یہ فون اسمارٹ فون کافی مدد اس سے مدد ملتی ہے اگر ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے اگر پیسے کے بینکنگ کے تعلق سے دیکھنا ہے خریداری کے تعلق سے امیزون ہے فلپکارٹ ہے اس کے تعلق سے دیکھنا ہے ہمارے لیے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہی استعمال کام آتی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چیزیں آج ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچی وہ چیز اسی تعلق سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے معلومات اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے اسی طریقے سے ہمیں ٹکٹ ہو اگر ہم ٹرین سے سفر کر رہے ہیں ہماری ٹرین کہاں پہنچی کہاں نہیں پہنچی ہماری ٹرین کا ٹکٹ کنفرم ہوا نہیں ہوا ٹرین کتنی تاخیر ہوئی نہیں ہوئی اس تمام تعلق سے ہمیں اسمارٹ فون ہی بتاتا ہے اور کوئی نئی چیز معلومات کرنی ہے یا کوئی نئی چیز آ رہی ہے یا کوئی فارم فل کرنا ہے بھرنا ہے تمام چیزیں اس سے بآسانی ہو سکتی ہیں بآسانی معلومات ہوتی ہیں اس تعلق سے ہماری کافی مدد اس سے ملتی ہے